اردو ایک بہت پیاری زبان ہیں اردو ایک میٹھی زبان ہیں اور ایک تہذیبی زبان ہیں اردو میری مادری زبان ہیں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر زیادہ تر لوگوں کی زبان اردو ہے اردو جب کوئی بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں اردو میں شاعری بھی ہوتی ہے جو کہ بہت پیاری لگتی ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر زیادہ تر لوگ اردو بولتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گاؤں کی زبان بولتے ہیں اپنی زبان بولتے ہیں اردو بہت پیاری زبان ہیں اور اردو میں جب اپنے سے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں اپنے چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو تم بولتے ہیں اور دوسری زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ تو تم کچھ بھی بول دیتے ہیں اپنے سے بڑے سے بھی تو اردو ایک بہت اچھی زبان ہیں